ना गुरनायखौ मोजां मोनो ना गुरनायखौ मानो मोजां मोना जानो नाखौ बुरजा बुरजा मोनो नालाय सान्दुं गोसाफ्राव आलि खना खनायाव बुरजा बुरजा मोनबोयो नालाय ओंखायनो गुरहैयो आलि खना खनायाव सान्दुं गोसायाव लाइयो फैयो दोनो ना सारनाय हमनाय बेफोरबादिखौ मोजां मोनो बर'फोर नालाय जेराव मोनो बेयावनो ना गुरनाय हमनाय लायनाय सारनायफ्रावबो हमहैफायो ख'बायाव हाय सारनायाव बुरजा बुरजा मोननाय हमनाय बेफोरखौ मोजां मोनो साइयो फोरानो गासिखौबो सान्दुं अखा गासिबावबो फोरानजोबो जोंहा बे अराव नाफाम देयो बयेमाव सोनानै दोनो जोंहा औवा हासुंफ्राव सोजोबो गासिबो बेबायदिनो खालायनानै दोनो जोङो नाखौ गुरनानै मोजां मोननानै सारनाय बुरजा बुरजा मोननाय बेफोरखौ फानो नाफामफोरखौ गासिबो बे ना नाफामखौ देनानै जोंहा बयेमाव सोनानै फानहरो हासुङाव सोनानै